हमरा मुद्रित सामग्री सभ दिन सऽ अपील करैत रहल अछि निःसन्देह आब समय बदललै है सभ किछु जे छै से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध छै आ जे नव पीढ़ी छै नव पीढ़ी या जेकरा कहै छै जेनज़ी बच्चा जेकरा कहै छै ओ निःसन्देह ओकर सभहक प्राथमिक पसन्द जे छै से इलेक्ट्रॉनिक सन्स्करण छै लेकिन हमरा निजी तौर पर मुद्रित सामग्री पढ़ब पसन्द अछि भौतिक पुस्तक पढ़ब पसन्द अछि एकर एकटा कारण इहो छै जे ऑंखि पर दबाव कम पड़ल आओर ओहिसॅं एकटा हमरा मतलब स्ट्रेस कम होइया मतलब पढ़ैके जे ई होइ छै आ हमरा जे वास्तविक स्वाभाविक फ्लो छै से हमरा मुद्रित सामग्री पढ़ऽमे भेटैया आ मुद्रित सामग्रीके कोनो विकल्प नहि छै तैँ हम इलेक्ट्रॉनिक सन्स्करण निःसन्देह पढ़ैत छी बहुत रास एहन चीज छै जे ओतै टा उपलब्ध छै जेकर कि मुद्रित रूपसँ पढ़ब ओकरा भौतिक रूपसँ पढ़ब सम्भव नहि तऽ निःसन्देह ओ सामग्री हम इलेक्ट्रॉनिक पर पढ़ै छी लेकिन जँ प्राथमिकताके गप्प कयल जाइ तऽ हम भौतिक पुस्तक पढ़ब पसन्द करै छी ऑडियो बुक हम सुनने छी ऑडियो बुक हम पिछला एक डेढ़ साल से सुनैत रहल छी बहूत नहि लेकिन बीच बीचमे सुनैत रहल छी लेकिन हम ओकर कहल जाइ तऽ हम ओकर प्रशन्सक नै छी